हांवेन ऑनलायन कुर्ता मागयल्लो आनी ह्या कुर्ता विशीं सांगत जाल्यार हांव मात पूण हांव समाधानी ना हांव समाधानी नासपाक कारणां आसात एक कारण म्हणजें हांवेन मागयल्ल्या कुर्ताचें जोंक आनी म्हाका जो कुर्ता धाडून दिलो तातूंत खूब फरक आसा आनी एक कारण म्हणजे कुर्ताची जी शिवण आसा ती स बरोबर ना आनी मुख्य कारण म्हणल्यार हांवेन मागयल्लो निळ्या रंगाचो कुर्ता आनी तांणी म्हाका धाडून दिलो धव्या रंगाचो कुर्ता आता जें हांवे मागयलें आनी म्हाका धाडलें तातूंत कांयच साम्य ना म्हणून म्हाका ह्या विशीं कागाळ करपाची आसा आनी कागाळ करून म्हाका कुर्ता बदलून जाय ना जाल्यार पयशे तरी परत जाय